हाँ मैंने स्कूल कॉलेज में भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा भी है और जान जानना भी है जैसे आपको पता होगा फोर्थ या फिफ्थ क्लास में के हिंदी के हिंदी विषय में उनके सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है अब्दुल कलाम या जैन या फ़िर मिसाइल मैन के नाम से उनके चैप्टर को बताया गया है उनका जो अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम है वह है अबुल पकीर जैनुलआब्दीन अबुल कलाम इनका जन्म पंद्रह अक्टूबर उन्नीस सौ इकतीस में तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक गरीब परिवार में हुआ था इनके पिता इनके जो पिता के पिताजी इनके जो पूर्वज थे वह ज़मीन जायदाद से भरे भरपूर थे इनके पास लेकिन यह लोग यहाँ पर रहते थे वहाँ पर एक ब्रिज बनने की वजह से यात्रियों का आना कम हो गया और इनकी इनकी किराने की शॉप थी जो किर जो यात्रियों को किराना वगैराह भेजती थी जिससे इनका घर परिवार चलता था लेकिन इन वह धंधा था तो इन्ही की वजह से इनके पिता ने नाव बनाया फ़िर नाव बनाने के बाद यात्रियों को एक पार से दूसरे पार ले जाने लगे फ़िर धीरे धीरे करके इन ने उन नावों को मछुआरों को किराए पर देना शुरू कर दिया जिससे उनके घर परिवार चलने लगा फ़िर उसके बाद अब्दुल कलाम जी का जो संघर्ष है वह बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहा है उनका जीवन लेकिन और फ़िर उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वह उनकी जो पढ़ाई है वह स्कूली पढ़ाई पंच रामेश्वर में ही पूरी हुई थी फ़िर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए वह भौतिक विषय से उन्होंने आगे की पढ़ाई की वह एक महान वैज्ञानिक और एक इंजीनियरिंग के रूप में जाने जाते हैं उन्होंने भारत को एक मज़बूत और विशाल कार्यक्रम विकसित करने के लिए मदद की थी फ़िर इन्हें इन्होंने कुछ मिसाईलें दी हैं जैसे अग्नि और पृथ्वी और इन्हें मिशाईल मैन ऑफ़ इंडिया के रूप में जाना जाता है इनकी एक आत्मकथा यानी कि इनकी जो बचपन से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की पूरी कहानी इनकी एक बुक में लिखी गई जिसका नाम था बिक्स ऑफ़ फायर यह पहले इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी लेकिन बाद में यह तेरह अन्य भाषाओं में लिखी गई है और जैसे आपको पता ही है इनका जन्म उन्नईस सौ इकत्तीस में हुआ था लेकिन इनका निधन दो हज़ार पंद्रह के आसपास माना जाता है और यह हमारे ग्यारहवें राष्ट्रपति थे और इन्हें यह हमारे पहले कुंवारे राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है